मैं अपने गाँव चौक पेरगया और एक ऑटो वाला से पूछा क्या यहाँ कैब का व्यवस्था है अगर हाँ तो बताइए कहाँ से नहीं तो क्या मुझे क्या आप मुझे भगवतीय स्थान तक छोड़ सकते हैं मुझे भगवतीय स्थान में पूजा करना हैं दर्शन करना है अगर छोड़ सकते हैं तो बताइए जाने का भाड़ा और आने का भांला भाड़ा कितना लगेगा जो मैं अपको दे सकता हूँ धन्यवाद